औ आं फुङाव खारो फुङाव मानोना गुसु बारबो जायो आरो बांद्राय देहायाबो गरम जाया बेनिखायनो फुङाव खारो खारनायाव नैजिबा मिनिट सम होयो आङो माने आं गोलाव खारनो मोजां मोनो खारनाया देहानि थाखाय मोजां बेनिथाखाय गोलाव खारो आं खारनायनि थुलुंगाखौ आं सासे दिफेन्साव आं मोजां मोनो मोजां मोनो दिफेन्साव मोजां मोननायनि थाखाय आं खारबाय थायो सानफ्रोमबो फुङाव खारो